आमची व्हडली फेस्टीवल म्हणल्यार दोन एक चवथ आनी एक दिवाळी चवथ ही खूब आमी चवथी तयारी एक म्हयनो पयलीत करता करूंक लागता खोंय कोणीय भायर बी रावपाक गेल्लो आसता जावं शिक्षणा तर्फे जावं कित्याकूय कामां धन्या पोटा लागून तो चवथी आमी नेवऱ्यो सगळ्यो गोड हें करता मोदक हें नेवऱ्यो बी आमी पयलींत करून दवरता चवथी तयारी आनी बरें बरें गोड बी खावपा मेळटा चवथी आनी भुरग्यां बी खूब्ब आमकां खूब्ब उमेद आसताली पयली आनी आतांय बी आसा चवथी म्हणल्यार आमी सगळी तयार करता आमकां बरें कपडे जाय फोग बी आतां फोग चड लायना दुशीत जाता म्हणो बीन आनी फुरग् भुरग्यांक म्हणटा ती खूब उमेद आमकां नयें कपडे घेतले सगळे नीव मेळटले चप्पलां बीन सगळे नीव मेळटले म्हण आमी भुरगीं खूब उमेदीत आसता आनी बरी चवथ इंजॉय करूं मेळटली फुगडी बी भरपूर घालतात बरें गोड बी खावपा मेळटा चवथीचे निमतान अशें पयलीं कितें हेतू आयले लोक माणटेकार गेल्ले चवथ ही गणपती पुजप हो सार्वजनीक केल्लो निमतान सोगळे लोक आनी बारीक सभ बी घेवपाक दिना आयले पयलीं पुर्तुगीज येयले तेन्ना तें निमतान गणपती हेणें गणपती जयंतीन गणेश हेणें लोक एकवट जावचो आचार उचार लोकपाक एक म्हाका दिवचे आपले सगळे लोक निमतान एक जावचो हिंदू म्हणून ही चवथ केल्ली पयली लोकमान टिळकान सगळे लोक एक जावचो आनी बरें उलोवचे आनी बरें गोड गोड खावचे आनी सगळे आचार विचार एकमेकाकडेन पावोवचे हे निमतान चवथ केल्ली ती पयलींची आजून सुद्दां चलता पूण आतां घरां बिरान सगळे लोक विस्कटला आतां प्रत्येक घरान देव पुज देव पुजे लायता आपल्या उमेद शी म्हणून पयली सार्वजनीक चडशे सार्वजनीक आसतालो आनी सगळे लोक एक गुण्या गोविंदान एकी कडेन देव पुजतालो आनी सगळें जेवण बीन एकी कडेन आसतालें आजून सुद्दां हा थोडे थोडे घरांनी सगळे एकीत कडेन रांदता सगळे एक कडेन जेवता आनी तितून बरी मजा येता सगळी कडेन म्हणल्यार आमची सुद्दां खूब व्हडली फेमिली आहा जॉयन्ट फेमिली आमची सुद्दां आमी एकेकडेन देव पुजता आजूनय आहा आमचे आरती घुमटांचे हे आरती जाता भजन बी बरें जाता देवाचें आनी सगळें गायन बीन सगळें मायक बी रिकोर्ड बी सगळें देवाचेंच घालता कॅसिडी बीन भजन आसता आरती आसता देव पायता आसतना बरी धिंडी बी घालता आजून सुद्दां घालता आनी आमगेर सुद्दां घालता आनी तें आयकोन तें मोहलूत असो आसता तो सगळें जीव सुद्दां बरो प्रसन्न दवरता आरोग्याकूय आमकां बरें दिसता मागीर दिवाळे म्हळ्यार सगळे लोक एकामेकागेर येवचे गोड दोड करचे गोड बीन करता दिवाळेन निमता पयलीच तयारी करता चुकऱ्यो शंकरपाळयो नेवऱ्यो सगळे किदें किदें लाडू सगळें पयलीं करून दवरता दिवाळीक आनी तें एकामेकां दिता कोण दुसरे धर्माचे बी आहा तेंका ओरोन दिता तेंकां आमगेर आपयता शेव फोव बी खावपाक फोव तरेतरे दुदातले फोव ताकांतले फोव गोड फोव आं तिकट फोव आंबाडे आंबाड्यांनी फोव आंबाडी सामकी आंबाड्यां चेटणी फेवरेट आजून सुद्दां तोणा रूच येता नांव काडले म्हण तेन्ना तेन्ना ती ती उमेद आसता तेन्ना आमाड्यांची चेटणी जायीच शी दिसा दुसरीच मागीर व्हडले तिजे येनासना आनी हें भुरग्यांक सुद्दां खूब उमेद दिसता दिवाळे म्हळ्यार मज्जे म्हणून सगळ्यांनी मज्जा करूंक मेळटा आनी बरें बरें दिवाळी सुद्दां कपडे बी हाडटा तेंकां भुरग्यां बीन आनी आमकां सुद्दां मागीर धाकली दिवाळी जाले म्हणटगीर मागीर व्हडली दिवा धाकली दिवाळी जावन भाऊ बीज आसता भावा बानपाची रक्षाबंधन बीन पयली येता चवथ जावन बीन मागीर भाऊ बीज भाव भावा पुजा करपाची हें सगळें तितुंकूत येता मागीर व्हडली दिवाळी व्हडली दिवाळेचें लग्न आसता तें सगळें एकामेकागेर लग्न लावपा वयता तुळशीचें लग्न करता सगळें लग्नां करता तशी सगळे कार्य विधी करता भटा बी हाडून आनी तें एक बरें दिसता लग्नां वातावरण जणू काय आमच्या घराकूत लग्न हा कोणाक अशें दिसता आनी खूब आनंदी प्रसन्न उरता जिव आरोग्यो सुद्दां आनी सगळें एकामेकागेर वयता आनी मागीर लेट सुद्दां बारा सुद्दां जाता एकदां एकदां बारा एक सुद्दां जाता सगळ्यो खूब गांवां बी व्हडलीं हें आसता न्ही एकामेकागेर वयता म्हळ्यार खूब टायम वयता चिरमुल्यो तें लग्नांग बी चिरमुल्यो वाडटा त्यो खावपाक बी मेळटा आनी बरें बरी आयस्क्रीम बी कोणूय कितें बरें बरें वाडटा बी लग्नाक आनी बरें हें करता आनी बरी रात सुद्दां मज्जा लक्ष्मी पुज्यान बी तितुंकूत येयल्या लक्ष्मी पुजना आमी एकामेकागे वयता बायलोय वयता भुरग्यांय वयता सगळे लक्ष्मी पुजा करता लक्ष्मी पुजेन बरें खावपा बी गोड बी स्वीट्स बी हाडटा सगळें गोड गोड आनी दिवाळे पयलीं दीस तें नरकासुराम मारता आनी वायट सगळें वयचें म्हणोन कारीट बी फोट्टा आनी सगळें मागीर बरें जावचें म्हणोन मागीर दिवाळेच्यान सगळें बरें बरें जावपाचें तें वायट तितल्यान तेजे बरोबर कारीट फोडप म्हणल्यार किदें आमी आमचे आरचार विचार सुद्दां वायट आहा तितले फाटी सोडप दवरप आनी तेजी कांयच आनी येवजण करप ना वायट आहा तेजी आमी फुडें आमचें बरें जावचें म्हणून बरें विचार सायडीक दवरप आनी बरें करप सांगपा सारकें खूब किदें किदें आहा खूब किदें किदें आसा इतलेंत सांगून हांव म्हाजें दोन उतरां सोंपयतां